ओ हेलौ औ नोंथां हाब गोबावनि उनाव दिनैसो ए माबा खबरमोन ओ गायनायालाय गायदोंमोनलै बिगायाथ' बुरजालै बिदिनो बिस बिगा ओ एराउन्द पसिस बिगासो दङ इस ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ दामालाय एसे खोनादोंमोनलै ओमफ्राय मा जायो फाननाय समावसो लास्त ममेन्टावसो मा जाहैयो आमफ्राय नोंथाङालाय गायाखै नामा ओ गायजेनबायानो माने गायजेनबाय माखासे एसे दंबावो ओमफ्राय नोंथाङालाय गायाखै नामा ए देरा जालालै खामलायानो जोंनिजों माबाया माबायाथ' ओ बै गायग्राफ्राथ' हाजिरायाथ' माबा टिनस' थाखा ओमफ्राय जानो दं ओमफ्राय ट्रेक्टराबो टिनस'आनो ओ टिनस' बिदिनो साराय टिनस' सोरबा टिनस' बिदिनो आरोखि नोंसिनिथिंलाय बेसेबां ए जालालै खामलाफ्रानो जोंनाबो बिदिनो माने नेथलायनांगौ ओमफ्राय गाज्रि मोनलायलायो बेजोंनो ओरै थांनो माने होनो हास्लाबलायि जानानै फैयो ओ मायखौथ' जों जों माबा ओ रनजिट ओमफ्राय जोसा एसे मायब्रा एसे माने मायब्राखौबो नांगौ नालाय ए मायब्रा गोजा ओम ओम माबा ओ मोजांथ' बिसिबां महन थाङोथाय जोसायाबो दा नयस' ने नयस' आंबो माने बिदिनो पास बिगासो गायनानै फानगोन आरोखि खावसे ओ माने एफाग्राबबो नाङानालाय न'आव ए है एसे माने माने न'नि माखासे आदि इसे लादेरोलै मोनजाया जाहैबाय बायनानैबो जानाय जाला

ओ दे दे दे